हरिओम हरिओम साई ॿुधायो हुक़ुमु कयो हा हा

असां तव्हां खे सम्झ सुबुह घरु ॾहें बजे वठणु ईंदासि ऐं राति जो ॿारहें बजे छॾींदासीं तव्हां खां पंज हज़ार रुपया कंदासीं पर तव्हां जूं सवारियूं घणियूं आहिनि हा हा त तव्हां खे इहा नंढी गाॾी ई लॻंदी जंहिंजो पंज हज़ार रुपयो भाड़ो आहे न एतिरो त हले थो साई पंज हज़ार त वठनि था न ठीकु आहे दादा न मां तव्हां जे करे ॿ सौ घटि कंदोमांव चारि हज़ार अठ सौ रुपिया वठंदोमांव सुबुह ॾहें बजे मां तव्हां जेके घर जे इते वठणु ईंदोमांव तव्हां मूंखे एड्रेस ॿुधायो ऐं पोइ राति जो ॿारहें बजे उते ई वापसि छॾींदुसि ऐं ए सी ए सी गाॾी तव्हां जी मस्तु घुमाईंदासीं ऐं हिक हिक पॉइंट ते मस्त सुठे नमूने घुमाइ करे तव्हां खे वापसि घरु छॾींदासीं हा हा हा हा हा ज़रूर ज़रूर ॿुधो न मंदरु मंदरु मंदरु अथव महालक्ष्मी मंदरु अथव सिद्धी विनायक मंदरु अथव हरे राम हरे कृष्णा मंदरु अथव अच्छा इन खां सवाइ ॿिया बि मंदर चङा ई मंदरु अथव हिते ऐं तव्हां खे सम्झो कपिड़े जी मार्केट वञणो आहे त क्रॉफर्ड मार्केट अथव हिते मनीष मार्केट अथव अच्छा इलेक्ट्रोनिक में खपे त सॼी इहा मोटा मार्केट जे पासे में सॼो इलेक्ट्रोनिक मार्केट अथव पैंशन स्ट्रीट अथव ऐं तव्हां जुहू चौपाटी घुमो त शाम जो एॾो मज़ो अचेव उतां जी तव्हां चटपटी भेल वेल खाओ दिलि ख़ुशि थी वेंदव पाव भाजी खाईंदव त हा हा भगत तारा चंद अथव खाधे ई रोटी या चैम्बूर में कोलाबा में अंदरु कैलाश पर्बत अथव सुठी सुठी होटलूं अथव ऐं बक़ाइदा दिलि ख़शि थी वेंदव की असां मुंबई में अची करे पेट भरे घुमी फिरी खाई हलियां आहियूं हा हा कैलाश पर्बत बि उते अथव तव्हां ॾाढो ख़ुशि बि थी वेंदव हा हा हा ऐं उहे असांजा झूलण जा भक्त बि अथव कैलाश पर्बत वारा इहा झूलेलाल जय झूलेलाल मंदरु आहे वारा ई सिंधी आहिनि ऐं इहे रोटी बि एॾी मस्त खराईंदव तव्हां खे सिंधी रोटी दिलि ख़ुशि थी वेंदव हा हा

हा हा तव्हां जा पेसा छो न बसि जय झूलेलाल जय झूलेलाल तव्हां जंहिंमहिल बि हुक़ुम कयो असां पहुचदासीं तव्हां वटि जी साई ॿियो को ॿियो कोई हुक़ुमु हुजे त ॿुधायो भली असांखे